हिकु लखु टीह हज़ार पंज सौ टीह पंज लख पंतालीह हज़ार पंज सौ वीह हिकु लखु नवानवे हज़ार पंज सौ टीह पंजाहु ॿ लख टीह हज़ार चारि सौ पंता पंतालीह टे लख पंजहतरि हज़ार टे सौ टीह